दे होनबालाय आङो नै दा आलासि फैनायाव ओंखाम संबायना आलासिफोरनो आङो दा दालि दालि संनोसै गेसआव सङो आङो दा आलासिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संनाया आं दा गेसआव सङो बेनिफ्राय दालि सङो ओमफ्राय आरो बेदरबो सङो ना सङो ओमफ्राय आरो ओरैनो गोथाव माने ओरै सङो आङो दा आङो दा गेसावनो सङो दालि आरो ना अनला सङो आं दा आरो बेदरबो ओमफ्राय आरो जाबायहाय नै आं मा मा बुंलायलांबायसो नै नै